असांजे कटनीअ में असां चेटी चंडु ॾाढी धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं त तव्हां असांखे ॿुधायो कि तव्हां चेटी चंडु कीअं मल्हाईंदा आहियो असां चेटीचंडु ॾाढी सुठी तरहि मल्हाईंदा आहियूं असां झूलेलाल साईं असांजा इष्ट देवता आहिनि ऐं असां चाहींदा आहियूं कि असां ॾाढे सुठे सां तहिंवार मल्हायूं जीअं त असां सुबुह जो उथंदा आहियूं पहिले हिक घर में नयो मटको भरींदा ईअं असांजी परंपरा ॾाढनि सालनि खां थी हलंदी अचे त असां इहो नयो मटको भरींदा आहियूं पोइ उन खे मतिलबु मटके खे उमाईंदा आहियूं पहिली बार मटके भरण खे चइबो आहे उमाइणु मटके खे उमाईंदा आहियूं पोइ वरी असां झूलेलाल मंदर ते वेंदा आहियूं असांजे घर जे पासे में ई झूलेलाल मंदरु आहे उते तरहि तरहि जी प्रतियोगिताऊं थींदियूं आहिनि जीअं ॿारनि जे लाइ डांसियूं थींदियूं आहिनि ॾाढो कुझु थींदो आहे त उन में असां वधि ॾाढो वधी चढ़ी करे उन में असां भाग वठंदा आहियूं ऐं उतां असां ॾाढा इनाम बि खटे ईंदा आहियूं असांजा ॿार बि डांस जो त असांजा ॿार अॼु कल्ह सिंधी भाषा ऐं असांजे सिंधी तहिंवारनि खे विसरंदा था वञनि तंहिंजे करे मूंखे लॻंदो आहे कि असां ॾाढे सुठी तरहि सिंधी तहिंवार मल्हायूं ऐं ॾाढी सुठी तरह मल्हायूं मां पंहिंजे ॿारनि खे ख़ासि कर असां पूरी जानकारी ॾियूं असांजी चेटीचंड पर्व लाइ असांजो हिक ई इकलौतो सिंधी तहिंवारु ईंदो आहे जेके असांखे ॾाढी धूमधाम सां मल्हाइणु खपे ऐं मल्हाईंदा बि आहियूं तंहिंजे करे ऐं असां वरी पोइ घर में न सुबुह जो ताहिरी ठाहींदा आहियूं ऐं उन ताहिरीअ खे दरिया ते चाढ़ींदा आहियूं दरिया ते चाढ़े करे पोइ ताहिरीअ जो प्रशाद विरिहाईंदा आहियूं ऐं असां सुबुह जो गुझी कुनी ठाहींदा आहियूं चेटीचंडु ॾींहुं जेके पोइ वञी करे इन असां नदीअ ते कंहिं घाटि ते परवान करे ईंदा आहियूं ईअं बि असांजी वॾणनि जी ॾाढी पुराणी ॾाढी पुराणी रीति आहे जेके असां हलाईंदा आहियूं